हेलो अपने नेपाल बॉर्डरपरसँ बजै छी हम एक कार ड्राइवर छी जे नेपाल मने नेपाल बॉर्डरपर अभी की समस्या छै ठीक ठाक छै अहाँ हँ हँ ठीक ठीक आओर सब सुविधा

अच्छा ठीक छै

हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ नहि ओन्ने तऽ आब अपना बॉर्डरसँ रास्ता ठीक हुँ

हुँ आओर सभ बेबस्था सब ठीक छै

आओर सब कोन हँ हँ आओर सभ कोन बेबस्था सबके बात जाइमे कोनो दिक्कत हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ

हँ ठीक छै हँ

ठीक छै हँ आओर

मने आओर विशेष कोनो सुविधा अन्दर जाइके कोनो अन्दर जाइके भेल कोनो

आओर ठीक छै तऽ विशेष बात विशेष बात हँ विशेष ठीक छै